राजस्थान जा माण्हू ॾाढा कलाकार आहिनि हितां जा जीअं त मार्बल जूं मूर्तियूं ठाहिणु उन ते नक़ाशी करणु ऐं उन्हनि ते मीनाकारीअ सां कमु करणु ऐं चादरुं बि राजस्थानी प्रिंट जूं ॾाढियूं फ़ेमस आहिनि मशहूरु आहिनि ऐं ॿियो मटिकनि ते बि मिटीअ जे बासणनि ते बि भई जीअं रंग सां पेंटिंग करे ॾाढा सुठा सुठा कलाकारी पेंटिंग करे पंहिंजो प्रदर्शन कंदा आहिनि